हाँ हेलो जी नमस्कार आइए न तो तो आइए न हाँ आइए हम पानी पिलाएँगे आइए नल जल का पिलाएँगे चापाकल अब नहीं अब सरकार हर घर में नल जल दिया है तो नल जल का पानी पिलाएँगे शुद्ध पानी हाँ पी के देख लीजिए बहुत अच्छा पानी है स्वाद भी अच्छा है तीन सौ अस्सी फिट पर पाइप गढ़ा हुआ है पानी बहुत स्वादिष्ट है पीके तो देख लीजिए आइए पहले हाँ आइए हाँ हेलो हाँ जी जी नल जल का पानी है यही हम लोग पीते हैं जी सब ठीक है नहीं नहीं जब से नल जल का पानी चल रहा तब से कोई गैस उस नहीं बनता है कोई बीमारी नहीं हो रहा हाँ तो अभी तो ठीक है देखिए न हमारे पानी में कोई आयरन मिला है

तो पानी के पी के देखेंगे और पानी लेना है तो बोलिए हाँ पानी भी लेना चाहेंगे तो हम पानी भर देंगे हमारे यहाँ पानी लेने के लिए नल जल का किसी का कोई एक रुपये लिया नहीं जाता है

हम जो नल जल का पानी जनता के लिए फ्री किएँ हैं जितना पी सके जी जी सरकार के द्वारा है नल जल अभी गाढ़ा हुआ है जितना भी आप पानी पी सकते हैं समय पर साफ सफाई भी करवाते हैं समय से पानी का रख रखाव भी करते हैं पानी पीने में स्वादिष्ट होगा जब पानी पीये होंगे तो पता चला होगा कि जो पानी कैसा है

जी